हैलो तुस रिक्शा आह्ले भैया बोल्ला दे मेरा ना पर्स थुआढ़े रिक्शे च रेही गेआ आं ते काले रंग दा हा ते मोती मोती ते ओह्दे च मेरे डॉक्यूमेंट पेदे हे ते पैसे बी पेदे हे दस्स ज्हार रपेआ पेदा बिच साह् लब्भी जा मेरा साह् सुक्की जाना मेरा पर्स लब्भी जा ते लब्भी जाह्ग ते रक्खी ओड़ो तुस तुस इक्क कम्म करो आं मिगी देई जाओ आं इत्थें गै खड़ोती दी तुस कुद्धर ओ ओह् गांधीनगर बड़ी दूर ऐ ते में इत्थें बन तलाब पुज्जी मिगी चाहिदा ऐ ओह् मेरे पैसे बी निं हैन मेरे कोल ते मड़ो में इक्क कम्म करनी आं घर जाइयै मुड़े गी गै भेजनी आं तुस मेरे मुड़े गी फड़ाई ओड़ेओ एह् तुस मेरा नंबर पर फोन चुक्केओ बाद च मेरे थुआढ़े कोल पैसे रेही जान रक्खेओ आं बड़ा बड़ा शुक्रिया